पंद्रहं मार्च ॿ हज़ारु पंजु छह दिसम्बर ॿ हज़ारु टे सोरीह जून उणवीह सौ पंजतालीह हिकु फरवरी ब हज़ारु एकवीह चोॾह जनवरी ॿ हज़ारु चोवीह